महिला सबके रोज कोन कोन चुनौतीके सामना करऽ परै क्वेश्चन छै तऽ एकर जवाब यहए देबै हम सब जे महिलाके रोज जेना भेलै पहिने जे छै से बजार जाइमे लोक रोकैत रहै बजार नहि जाइत रहै महिला सब घर मऽ रहैत रहै खाना बनबैत रहै खाना बनेला के बाद खाना खुवाबै गृहस्त के काम घर मे जे काम रहै से करऽ परैत रहै खेती बाड़ी सब करैत रहै आब तऽ महिला सब शहरमे बाहरो जाए लगलै हँ मिथिलामे ओनाहियो अखनो जे छै से बहुत तर घरेमे रहै छै बाहर नहि जाइ छै ओना आब मिथिलोमे जाए लगलै हँ बाहर तऽ महिला महिलो सबके सरकार विकास केलकै हँ आओर आओर उम्मीद करबै जे विकास करतै आओर जे छै से महिलो पहिने जे छै से महिलाके कोनो चीजमे जेना सरकारी तरकारी नौकरी सब होइ से सब नहि होइत रहै दिक्कत होइत रहै कोनो चीजके फॉर्म ताॅर्म भरैमे महिला सबके नहि होइत रहै खाली पुरुषेटाके होइत रहै आब जे छै सरकार पचास परसेन्ट जे कहै छै सरकार से देलकै हँ महिलोके महिलो कए सकैया सब काम महिलो जे छै सब किछु कए सकैया सब देश विदेश घुमि सकैया बजार हाट सबकिछु कए सकैया महिलोके करैमे कोनो दिक्कत नहि छै आओर अहिना हम कहबै महिलाके भारतमे ओना कहै छै जे भारतमे महिला सुरक्षित रहै छै कि नहि महिला तऽ भारत भारतमे खूब सुरक्षित रहै छै आन देशमे जेना महिलाके छै कानून तेना महिलाके कानून एहि देशमे नहि छै आधा आधीके अधिकार देने छै जेना पुरुषके छूट छै तहिना महिलोके छूट छै हम उम्मीद करबै एहिना जे महिलोके छूट रहऽ महिलो सब जे छै से सब काम करऽ पुरुषे जेना पुरुषे जेना सबकिछु रहऽ महिलोके विकास होइ सरकार केओ रहल छै आओर उम्मीदो करबै सरकारसँ जे एहिना महिलोके विकास करैत रहऽ आओर पुरुषोके करैत रहऽ अपन देशके उपर उठबऽ जेना आन देशमे महिलाके विकास छै ताहि हिसाबसँ तऽ नहि भेलै हँ लेकिन जे भी भेलै हँ और होइत रहतै सरकार और करैत अहिना करैत करैत जे छै से दुनु के विकास हेतै